مجھے ڈرون سے شوٹنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے کیوںکہ اس پرکار اگر آپ کیمرے سے شوٹنگ کرتے ہیں ہوا میں جا کر تو آپ کو نیچے کا نظارہ بہت خوبصورت ملتا ہے اس پرکار فوٹو بھی بہت اچھے آتے ہیں اگر ڈرون سے فوٹوگرافی کرتے ہیں تو بہت اچھے فوٹو آ سکتے ہیں کیوںکہ یہ ہوا میں جا کر فوٹو کلک کرتا ہے اور اس میں اڑانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے اور نہ جو بھی نذرانہ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت دکھ دکھتا ہے دنیا کو دیکھنے کے انداز کو کیسے بدلتا ہے اور آپ اور جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں پہاڑ وغیرہ وہ کہیں بھی جا کر کونے کونے کو جا کر فوٹو کلک کر سکتا ہے ایک یہی ماتر طریقہ ہے جو بہت اچھا فوٹو کلک کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے جو بھی پریوگ کر رہے ہیں ان چیز کا جو بھی فوٹوگرافی کرتے ہیں جو بھی فوٹو شا فوٹو کھینچتے ہیں وہ ڈرون رکھنا کمپلسری رکھتے ہیں ڈرون رکھنا بہت ضروری کرتے ہیں کیوںکہ اس چیز سے آپ کہیں کا بھی فوٹو بہت آسانی سے کھینس کھینچ سکتے ہیں